مہاراشٹرا میں پیروی کیے جانے والے مختلف اور رواداری کے ساتھ اس طرح رہتے ہیں کہ ہر رلیجن میں ہر تہوار وغیرہ ساتھ میں منائے جاتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ساتھ میں ہر تہوار مناتے ہیں جیسےکہ دیوالی ہو گئی عید ہو گئی بقرعید ہو گئی اور سکھ اور جو عیسائیوں کا ہوتا ہے اپنا کرسمس وغیرہ جوکہ سب ساتھ میں منایا جاتا ہے سب ساتھ میں بھائی چارگی کی طرح مہاراشٹر میں رہتے ہیں جوکہ ہمارے بھارت کی پہچان ہے کہ بھارت میں سب بھارت میں سب مل جل کر رہتے ہیں آپسی میں سب ساتھ میں ہر تہوار وغیرہ اور سب چیز ساتھ میں مناتے ہیں